ہاں سر بولیے ہاں سب مل جائے گا کب چاہیے آپ کو ہاں سر ہو مل جائے گا میں سر اس کا ریٹ ابھی کل لیجیے گا نا آپ تو کل کا ریٹ تو کل کے ڈیٹ میں کم سے کم آٹھ ہزار روپے کلو ہوگا جی آج آج کا ریٹ چار ہی ہزار ہے وہ بدیسی پھول ہے بدیس سے آتا ہے اپنے انڈیا میں اپلبدھ نہیں ہے ہم کیا کر سکتے ہیں بتائیے آپ ہاں اس سے اچھا اس کے بعد سستا پھول بھی ہے سستا پھول ہے گلاب ہے چنبیلی ہے گیندا ہے وہ سب تو کمے میں مل جائے گا آپ کو ہوں جی سر دیکھیے وہ پھول جو ہے نا اس کا آج ریٹ کیا ہے وہ آج ہی کے ڈیٹ میں بتایا جائے گا کل کیا ہوگا وہ کل کے ڈیٹ میں بتایا اس کا اوپر چڑھاؤ ہوتے رہتا ہے کیوں کہ وہ قیمتی پھول ہے اپنے انڈیا میں نہیں ملتا ہے وہ بدیسی پھول ہے بدیس سے آتا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں آپ ہی بتائیے ہم کو بھی تو دو روپیہ منافع چاہیے بھیا نہیں سر نہیں ہو پائے گا جی ایس ٹی لگتا ہے ڈبل جی ایس ٹی ہے نہیں نہیں کل کا جو ڈیٹ ہے جو لسٹ آیا ہے وہ انوسار ہم نے آپ کو بتا دیا اتنا ہی لگے گا کم نے ہوگا نہ زیادہ ہوگا کیا ہوا سر نہیں اگر جو میں آپ کی زبان دے دیا ہوں اتنا میں ہی مجھے دینا ہے ٹھیک ہے پھر ٹھیک ہے کل آئیے آپ بات کرتے ہیں ٹھیک ٹھیک ٹھیک ہے شکریہ شکریہ